मेरै ग्रांऽ बड़ा अच्छा बिजनस चलदा मती तरां दा लोकां कन्नै बिजनस कीता जंदा मेरै ग्रां बिच्च मेरे इक चाचे दी इर रहेड़ी गै समझी लैओ ओह्दै रहेड़ी च समझी लैऔ मेरे चाचे नै गोलगफें दी रहेड़ी खोली दी मेरे ग्रांऽ दे बिच्च ते उंदा बड़ा अच्छा कम्म चलदा कन्नै बिजनस बिजनस बिच्च बड़ा जादै फायदा बी होंदा कन्नै फायदा बी होंदा कन्नै बिजनस इकबड़ी सहेई चीज़ ऐ साढ़ै ग्रांऽ बिच्च जेह्के लोग बड़े बेरोजगार न कोई कम्म नेंई करी सकदे ओह् बिजनस दी मदद कन्नै अग्गैं दूर पुज्जी सकदे कन्नै साढ़े ग्रांऽ दजे बी बड़ी अच्छी तरां व्यपार करदे अच्छी तरां कन्नै व्यापहार करदे बड़े सारे लोकें दा अलग अलग व्यापार होंदा ते उंदै कन्नै बड़े सारे लोग अपना अनपा इक व्यापहार करदे कोई केह् गलांदे कोई खेत्ती बाड़ी करदा कोई भिड्डू शिल्लू डंगर कोई डंगर बेचियै गै अपनां गुज़ारा करदा कोई बक्करियां कोई भिड्डां शिड्डां रक्खियै अपनां घर चलांदे ते बिजनस बिच्च में तुसेंगी एह् सनाना चाह्नां कि ग्रांऽ बिच्च लोग अपनां बिजनस ग्रांऽ बिच्च लोकें दा इयै बिज़नस होंदा की खेत्ती बाड़ी करनां जां कोई खेत्ती बाड़ी करनां जां भिड्डू शिल्लू कोई पालनां जां कोई होर कोई बिज़नस कोई रहेड़ा शेड़ी खोलीओड़नां कोई ऐंडे दी रहेड़ी होई कोई किसे दी बी रहेड़ी होई कुल्चे होईये जियां साढ़ै गैग्रांऽ मेरै ग्रांऽ जम्मू कश्मीर दी डिस्टिक उधमपुर दी तसील राम नगर बिच्च इक कूचां ग्रांऽ ते उत्त बिच्च मेरा मेरा ग्रां उत्त बिच्च लोग बड़ा अच्छा अच्छा बिजनस करदे अपनैं केंई लोग बड़े सारे लोग अपनैं

मतलव का कोई किश करा दा कोई मतलव की कोई डंगर पाला दा कोई दुध्दे दी डेरी कोली दी कोई कुक्कड़ रक्खा दा कोई ऐंडे बेचा दा लोग अपनां बिजनस ग्रांऽ बिच्च चलाई लैंदे मतलव अपनां सर्कल अपनां ढिड पाली लैंदे ते बस में होर सनाना चाह्नां कि बिजनस बिजनस इक बड़ी स्हेई चीज़ ऐ जेह्के लोग बड़े बेरोजगार न जिनें कोई नौकरीनेंई थ्होंदी उंदा कम्म इयै होंदा कि बिजनस इ करनां बिजनस ते लोग अपनैं अपनैं तराकै कन्नै करदे खार कर ग्रांऽ च लोग कोेई ढांबा खोला दा ग्रां बिच्च ढाबा समझी लैओ निक्का हारा टा'उन होईया उत्थें औंन जान कोई ढाबा कोई हट्टी खोल्ली लैंदा बड़े सारे लोग इत्थें गेड्डियां शिंजां ते मेले बी औन लोग उत्त बी हट्टियां लाई ओड़दे निक्कियां निक्कियां हट्टियां लाईयै ते उत्त बी जलेबियां पकौड़े बगैरा बेचदे ते ओह् बी समझो अपनां बिजनस गै ते बस इयां करियै गै लोग ग्रांऽ बिच्च अपनां सर्कल चलांदे ते बिजनस इयां करियै चलांदे लोग अपनां ग्रां बिच्च ते बस में होर नी कैह्नां चाह्नां ते बिजनस ग्रां बिच्च लोग इक तरां कन्नै ही चलांदे ते बाकी तुसें होर केह् सनां कि बिजनस स्हेई चीज़ ऐ इक मतलव की बेरोजगार आं स्हेई चीज़ ऐ जेह्के लोग घर बैल्ले बैठे दे अगर ओह् बिजनस करन तां मतलव ओह् अपनां सर्कल चलाई सकदे ते

अपनां घर चलांदे अपनां परिवार चलांदे बिजनस इक बड़ी स्हेई बड़ा स्हेई इक तरीका ऐ मतलव के अपनां घर चलाना ते अपनां कोई बी तरीका मतलव तुसैं कोई बी अपनां सर्कल चलानां बल धन्यवाद